ट्यूब वॅल म्हणल्यार बोर वॅल अशेंच आमी म्हणटा ताका ही ट्यूब वॅल जी आसा ती जाता तितली डीप मारली वता जेणे करून तातूंत उदक साट्टा जें जमनीच्या तळांतलें उदक ह्या ट्यूब वॅलांतल्यान वयर काडलें वता

बांय तें बांयतलें काडिल्लें उदक टांकयेंत साटयिल्लें वता ताचे प्रॉसॅस केले वता आनी सगळ्या गांवांत दिलें वता ती जाता तितली खोल आसल्या कारणान

जमनींतलें पुराय उदक ओडून काडपाची तांक ह्या ट्यूब वॅलांत आसता आनी अश्यो एक चार पांच ट्यूब वॅली जर गांवांत आसत जाल्यार त्या गांवची उदकाची पातळी ही सदांच देंवत वता